दिनै जोंनि भारतआव गोबां जेंना नुनो मोनदों मानो होनोब्ला माखासे नांगौ बायदि लामा नांगौ बायदि दालां नांगौ बायदि जाग्रा आदार नांगौ बायदि गाननाय जोमनाय नांगौ बायदि माखासे थांलाय फैलाय सुबिदानि राहा बेफोर गासैआवबो जोङो मोजां रोखोमै थासारियाव नुनो मोनाखै बयहाबो जेंना जेंसिजों साग्लोबनानै दङ बेफोरनि सायाव सरखारखौ बुंनो सानो आङो सोरखारा बेफोरखौ गासैखौबो नायनानै जोंनि जाखिनि थासारि जेंना जेंसिफोर दङ बेफोरखौ मोजां गाहामै खालामनानै होयोब्ला मोजां मानो होनोब्ला थांनानै थानाय राहायाव गोबां माखासे उसुबिदा सुबिदा थायो बेनिखायनो जों बे मोजां थासारिखौ जेब्लायबो लुबैयो जों गाज्रिखौ लुबैया मोजां थासारिजों थालाङोब्लासो जिउआव देरहासार जानो हायो बेनिखायनो जोङो बेबायदि खस्त' मस्त' खालामनानै जिउ खांनांगौ जायोब्ला जोंनि नांगौ बायदि सोलोंथाय नांगौ बायदि हादोर जौगा होनो हानाय नङा बेनिखायनो